सोलोंथाइ लानायावथ' बिदि गेदेथथार जायाखैबाबो एफा एनै खस्त'खौ'थ' मोनबोखादों ओन्दैनिफ्रायनो जोंना एलपि स्कुल पास जानायनि उनाव एमइ स्कुल हाइ स्कुल फरायनाय समाव ओह गामिनिफ्राय बिदिनो थाम किल' मिटारसो गोजानाव थांनानै फरायहैनांगौ जायोमोन स्कुला गोजानावमोन नालाय आमफ्राइ बिदिनो सानदुं अखा सामफ्रामबो हारसिङै थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन जोंनि गामिनिफ्राइ मानि आं फरायनाय स्कुलाव फरायहैनाय बांद्राय मानसि गैयामोन बे समाव ओन्दैयावनो आङो हारसिङै थाबायनानै थांबाय थानांगौ जायोमोन बेनिफ्राय गु थाखो मोन्नायनिफ्रायसो आङो साइकेलजों थांनो मोनदों बेनिफ्राय टिउसन लायोमोन गु आरो जि थाखोआव बे टिउसन लानायावबो एसे गोजानावसो लायोमोन गामि दरथाम दरब्रैसो बारनाय गोजानाव बेनिफ्राइ नोङो फुङावनो टिउसन लानानै फैनानै आरो स्कुलाव थांनो गोनां जोयोमोन ओह सानसे बिदियावनो हाखु दाखु टिउसननिफ्राय फैनानै स्कुलाव थांनायावनो आङो साइकेलजों गोलैलायदों ओमफ्राय साइकेलजों गोलैनानै बे साइकेलजों गोलैनायनि दाग थालांबाय आरो खावलायाव फारसे एसे बुनाय बायदि जानानै थालांबाय आमफ्राय बिनिफ्राय आङो खुनुरुखुम जि थाखोखौ ओह उथ्रिबाय जि थाखो उथ्रिनायनि उनावहाय कलेजाव एडमिसन मोनबाय कलेजाव एडमिसन मोन्नायनि उनाव आरो ओह हस्टेलाव थानो हाया बेनि थाखायनो ओह नखरनिनो आलासि जानायनियाव थानानै फरायबाय बिनिफ्रायनो मावै दाङै फरायबाय बिनिफ्राय एकनबा समाव क्लासाव एसे लेट जायोमोन लेट थांनाङोमोन हाखु दाखु खारै खारै ओंखाम जानानै थांनांगौ जायोमोन खामानि मावै मावै ओमफ्राय बिदिनो उथ्रिलांबाय ओह हायार सेकेण्डारि आरो आरिमु जालियाखौबो बिनिफ्राय आङो गुवाहाटि मुलुग सोलोंसालियाव फरायनो गोसोथारमोन नालाय बिनिफ्राय बेयाव थांनानैबो इन्ट्रेन्स हैबाय पासबो जाबाय आङो बिनिफ्राय हस्टेलबो मोनबाय हस्टेलखौबो आङो आं लुबैनाय बायदि ओह सिंगोल सिटार जेराव हारसिं हारसिङै थानो हायो मोनफ्रोमबो रुमावनो बेखौनो आङो मोनदों नाथाय आं इउनिभारसिटियाव थांनानै गोबां जेनायाव गोलैदोंमोन मानो होमबा आं बे समावहाय जेबो बिदि बाहेरायाव थांफेरै मानसि हस्टेलाव थांनानै आङो फारसेथिं असमिया रावबो मोजाङै रायलायनो रोङा हस्टेलाव थांनानैसो सोलोंहैनांगौ जादों हस्टेलिफ्रायसो एफा एनै रोंदों बेनिफ्राय मानसिफोरजों गोरोबनायाव बा मानसिफोरनि बुंनाय मानायफोरखौ सहायनायाव आङो गोबां जेंनायाव गोलैदोंमोन आरो बिराथ दुखु बिदि जाहाबना थादोंमोन गोसो सिङाव मानि जिवाव गोबां मानि बोरैबा जाहैथाददों आरो आङो इउनिभारसिटियाव थांनानै कलेजाव जेरेखममोन बेबायदि जायाखै आरो कलेज लाइपआ जेरेखममोन इउनिभारसिटि लाइपआ आं आंना बेनो एकदमबारे उलथा जादों आरो कलेज लाइपआव जे बायदिमोन आंनि फरायनाया इउनिभारसिटियाव बेबायदि जाहैयाखै बेनिफ्राय गाज्रिसिन जाहैदों बिनिफ्राय आं गोबांहाय जें मा होनोमोनलाय गोसोआरि जेंना बेबायदि जानानै आङो बिराथ खस्थ' मोनदों आरो लासै लासैसो आङो दा मोजां जाबोदों